बिहारमे लोक स्वास्थ्य सेवा लोक स्वास्थ्य सेवा जे छै बहुत छै आओर एकरा मतलब बहुत अच्छा से मतलब हर जगह मतलब हर जिलामे मतलब स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देखल जाइत छै जैसे पूर्णियामे पूर्णियामे एगो सिटी हॉस्पिटल छै जेकि पूरा पूर्णियामे विश्वविख्यात छै आओर एकरा अच्छा तरहसँ पूरा पूर्णियामे जानल भी जाइत छै सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पतालके लोग बहुत पसन्द करैत छै ई गरीबके लिअऽ बहुत अच्छा अस्पताल छै गरीब सब अहाँके यहाँ पऽ इलाज भी करवावै ला जाइत छै सरकारी अस्पताल भी छै लेकिन प्राइवेट प्राइवेट भी किछु छै तऽ प्राइवेट बहुत कम जकरा पास जादा पैसा रहै छै ओ जाइत छै लेकिन एकर खराबी खराबी एकोगो खराब नहि छै सरकारी अस्पतालमे बहुत बढ़िआँसँ काम करवाएल जाइत छै अच्छासँ देखभाल करल जाइत छै साफ सुथरा रहल जाइत छै आओर ई घरके नजदीक भी रहल जाइत छै तऽ लोग एकरा पसन्द भी करैत छै किछु लोग एकरा नापसन्द भी करैत छै जे नापसन्द करैत छै ओ प्राइवेटमे जाइत छै जकरा ज्यादा पैसा रहैत छै ओ सब प्राइवेट अस्पतालमे जाइत छै सरकारी अस्पतालमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ चीज रहैत छै हर चीज रहैत छै उपलब्ध जैसे कि मेडिकलके जितना भी समान रहैत छै सब किछु मतलब यहाँ पर उपलब्ध रहैत छै जतना भी चीज रहैत छै सब उपलब्ध रहैत छै हर आदमीके देखरेख भी कोनो भी पेसेन्ट रहऽ कतनो भी खराब पेसेन्ट रहऽ ओकरा जल्दसँ जल्द ठीक करल जाइत छै